मुझे सिलाई करना बहुत पसंद है और कुकिंग करना भी बहुत पसंद है मैं अपना विज्ञापन फेसबुक के द्वारा करती हूँ जिसमें सभी तरह के विज्ञापन हम दें सकते हैं जैसे कि इससे अपनी अपना सिलाई करके अपनी डिजाइन वगैरह हम सोसल मीडिया पर दे डाल सकते हैं और अपना खाना वगैरह बनाकर बीडियो बना कर उसमें हम प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे हमारी आवक बनी रहे और हम उसमें रेट्स भी दे दे सकते हैं जिससे हमें हमें मुनाफ़ा हो और अपना अपनी सारी चीजें जो हम बनाते हैं वो सोसल मीडिया पर हम दे देकर अपनी एक अपना एक जगह बना सकते हैं